पहिले असांजे समाज में गॾु ॿारनि खे यानी छोकिरे छोकिरियुनि खे पाण में डांस करण जी कोई इजाज़त न ॾींदा हुया लेकिन हाणे ज़मानो बदिली वियो आहे हाणे गॾु प्रदर्शन करनि था डांस प्रतियोगिता में बि भाॻु वठनि था गॾु पढ़नि था त गॾु बढ़िया सां प्रदर्शन करनि था हाणे असांजे जेके सिंधी समाज में असांजो जेको मेलो थींदो आहे चेटीचंडु असां उन खे चईंदो आहे चईंदा आहियूं झूलेलाल जो मेलो हुन में बल्कि ॿिन्हिनि मिली करे गॾु साण गॾु करे डांस करे ॾाढो बढ़िया प्रदर्शन कयो अथऊं जंहिं उन्हनि जो ख़ूब बढ़िया प्रदर्शन थियो हिकु जहिड़ा लट्टा हिकु जहिड़ा रंग हिकु जहिड़ा रवा पाए करे छोकिरियुनि सां गॾु मिली करे असां झूलण देवता जी ॾाढी बढ़िया तरीक़े सां अराधना कंदा आहियूं गॾु मिली ॿाहिरि रोडनि ते बि इन जो मतिलबु कि असां कंदा प्रदर्शन त हे ख़ूब बढ़िया थींदो आहे बहितरु